हाँ जी हलो जी हाँ बिल्कुल है हमारे यहाँ साहब हमाए यहाँ बाईस इंच की भी साइकिल है चौबीस इंच की भी साइकिल है बड़ी साइकिलें भी है और बच्चों की भी साइकिलें हैं सभी प्रकार की साइकिलें मिल जाएंगी जी मिल जाएगी जी

हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी हमारे यहाँ एटलस की मिल जाएगी हरकुलेस की मिल जाएगी तमाम और कंपनियाँ हैं और भी मिल जाएंगी लोकल जो भी कंपनी है और भी मिल जाएंगी कंपनी की मिल जाएंगी अच्छी कंपनी की मिल जाएंगी अब रेंज का तो मैडम दो तीन तरह की रेंज है चार हज़ार की भी है हमारे पास छः हज़ार की भी है तीन हज़ार की भी है

हमारी दुकान दुकान हमारी है हज़िरा पर हज़िरा पर चौराहे पर है हज़िरा पर जी और बहुत मेन साइकिलाें पर तो भाई एटलस लिखा हुआ है एटलस की साइकिल है पूरे कंपनी की तो एटलस के उसमें और भी कई नम कंपनियों की साइकिल मिल जाएंगी हमारे पास हेटला एटलस का सो रूम है पूरा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हाँ आइए आइए बिल्कुल दिखा दी जाएगी बिल्कुल आइए उसको दिखा देंगे उसके पसंद की दिला देंगे दिखा देंगे जी जी जी बेलकम है आइए आइए आइए ओके ओके